ह अचो मेम हा हा हा अचो अचो मेम वियो वियो हा हा मां हिन जे करे तव्हांखे घुरायो आहे की भई मूंखे इस्कूल जो नालो थोरो पंहिंजो वधाइणो आहे पंहिंजो नालो करिणो आहे इस्कूल जो भई हाणे जीअं ॾिसूं था कोम्पिटर कोम्पिटर अचनि था मां चयो कोम्पिटर घुराया ऐं थोरो घणो ॿारनि खे नॉलेज ॾियूं हिश्ट्रीअ जो ग्रामड़ जो ऐं हाणे नातल जूं बि छुटियूं आहिनि त मां हिन जे करे चवां थो की पाण में सत अठ ॾींहं पाण में तव्हां टीचरूं जेके बि आयो वेही करे भई थोरो ॿार भई पढ़ाई कयो नॉलेज कयो भई छा ॿारनि खे अॻिते वधाइण लाइ कुझु असां उत्सव कयूं ऐं अॻिते ॿारनि खे वधिणो आहे त कॉम्प्युटर सिखाइणो आहे हिस्ट्री ऐं स्पोट में कुझु बि जेको बि नॉलेज अॼुकल्ह असांजे पंहिंजे इस्कूल लाइ ई पंहिंजे इस्कूल जो नालो थींदो न पे असां वधाईंदासीं पंहिंजे ॿारनि खे त हाणे फ़ाइनल छा वीचार आहे हिन में असां छा कयूं भई असां मुंहिंजो इअं वीचार आहे त कंप्युटर वठूं थोरो घणो वठूं नॉलेज ॾियूं ऐं गरामनि इस्कूल थोरो अॻिते वधायूं त हिन में तव्हां तव्हां जो छा वीचार आहे

हा हा हम्म हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे अंदाजो इअं हा इअं अंदाजो घणा कंप्युटर वठी अचूं ॿारनि जे लाइ जीअं भई नॉलेज मिले सभिनी ॿारनि खे त हम्म हम्म ॾह कंप्युटर हा हा ऐं ऐं भई हा ऐं वॉलीबॉल बि चऊं था वॉलीबॉल थोरो स्पोट बि करायूं गॾु वॉलीबॉल बि खेॾायूं त हुन लाइ घणा चेनल ज़रूर हूंदा ॿ हा इअं ठीकु आहे हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ भले असां पाण में वेही करे सलाह कयूं था पाण में जेको बि थियो पोइ असां हा न हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा हा हा हा